ہیلو نسیم ڈرائیور بات کر رہے ہیں ارے سر میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے فون کیا تھا کہ مجھے ڈالی گنج سے لکھنؤ ایئر پورٹ کے لیے جانا تھا لیکن مجھے کیا ہے نا کوئی کام یاد آ گیا تو میں ڈالی گنج کے بجائے چوک آ گئی ہوں آپ مجھے وہاں سے آپ پک کر لیجیے گا اور جتنی جلدی ہوجائے آپ آ جائیے کیوں کہ مجھے جو ہے دیر ہوگئی ہے کافی دیر ہو چکی ہے اور ایک گھنٹے کے بعد میری فلائٹ بھی ہے آپ جتنی جلدی آ جائیں گے میں پہنچ جاؤں گی زیادہ دیر مت لگائیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ کیش تھوڑا ساتھ میں رکھ لیجیے کیوں کہ میرے پاس کیش بھی نہیں ہے اور ہاں فون اٹھا لیجیے گا جتنی جلدی آ جائیے گا مہربانی ہوگی